औ बाउ अहाँके रुचि तऽ प्रायः देखि रहल छी जे कम्प्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिस बेसी अछि तऽ कनि ई जानऽ चाही जे अहाँके भविष्यके अपन भविष्यके कोन रूपमे सफल करऽ चाहब अहाँ अपना भविष्यमे की करऽ चाहै छी